मा मामोन आयै

मा मा मैगं फानो आइया मा मा मैगं फानो

दा दामफोरा माबोरै दामफोरा माबायदि

आलु माबायदि दा आलुफोरा माबायदि दामा लाइ मैगंफोरालाय

माने बिराद दाम जाबाय बायनोनो हाया दखुन मैगंफोरखौनो बिराद दामा बाराय लांगासिनो द'

बेसेबांमोनलाय मैगङा आं देनां र' देनां मुथानै लायगोन आयै पानिया लावखौबो पानिया लावखौबो लायगोन बा इमान दाम इमान दाम

ओमफ्राय आरो आरो माबाफोरालाय बिनफोरा अ

ओइ देनां आङो माबाखौबो लायगोन आलुखौबो लायगोन लाइखौबो लायगोन पानि लावखौबो बाहाय दरखार दङ आङो बाहाय मानसि सानैसो सोंदो र' बाहाय गेदेरखौनो लायगोन

अ गोख्रैयैनो लायनो थांगोन दे आं जाबाय ना दोननोसै ने लायनो थांगोन दे आं देनां दोन दोन